हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों को भर्ती कराने के लिए एक विशेष राशि दी जाती है जिसे एडमिशन फीस कहा जाता है इसमें बच्चों का एक बार में दाखिला कराया जाता है इसके माध्यम से ही बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाता है उसके बाद में हर महीने अलग अलग राशि बच्चों के स्कूल में प्रदान की जाती है जिससे बच्चों का जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की अलग राशि ली जाती है खेल के लिए एक अलग राशि निर्धारित की गई है वो ली जाती है इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट में अलग प्रकार की राशि दी जाती है इसी तरह स्कूल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों खेल कंप्यूटर पेपर क्राफ्ट वेजिटेबल कटिंग और गार्डनिंग वगैरह बच्चों का अलग अलग राशि दी जाती है कुछ कुछ विद्यालय पूरे साल की एक मुश्त राशि लिया करते हैं और कुछ विद्यालयों में यह राशि विभिन्न महीनों के आधार पर बांटकर अलग अलग रूप हर महीने ली जाती है यह राशि बच्चों प्रत्येक बच्चे की अलग अलग निर्धारित कक्षा की सहायता दी जाती हैं इसीलिए हर प्रकार के बच्चों के लिए हर कक्षा के अनुसार राशि अलग अलग प्रदान की जाती है स्कूलों में